ठंडी में बजरी का रोटी बनाते हैं और सरसों बथुआ चने का साग बनाते हैं और हरे मटर हर हरा मटर मिलता है उसका सलोनी बनाते हैं और सलोनी में मिर्च हरा धनिया लहसुन हरा धनिया हरा लहसुन र्मिर्च अदरक सब ये सब पीस के डाल के हल्दी वल्दी बनाते हैं पूरी बनाते हैं मटर आलू का मतलब छोंक देंगे अच्छे से जैसे घुंघुनी बनाते हैं सलोनी फिर उसको भर के या तो उबाल के बनाते हैं बज बाजरे के आटे में भी बनता है और गेहूं में गेहूं के आटे में भी बनता है गर्मी में सुखा वाला चना आलू का सलोनी बनता है और उसमें भी मतलब लहसुन मिर्च प्याज़ व्याज़ ज़ीरा ये सब डाल के तब बनाया जाता है और दाल चावल सब्ज़ी ये सब बनाते हुए गर्मी में और दाल को मतलब दाल बना लेते हैं फिर अच्छे से टमाटर ज़ीरा मिर्च टमाटर मटर डाल के फ्राई करते हैं